ہاں میں سوشل میڈیا بھی یوز کرتا ہوں واٹس ایپ بھی یوز کرتا ہوں واٹس ایپ سے ہم کسی انسان سے رابطہ بھی کر لیتے ہیں کسی سے بات بھی ہو جاتی ہے اور اس سے میری کمیونیکیشن بھی ہماری فرینڈ سرکل دور دور جہاں بھی رہتے ہیں ان سے ملاقات نہیں ہو پاتی تو ان سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے ٹوٹر جس سے کہ اویرنس نیوز یعنی کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے کہیں پہ بھی کوئی بھی کنٹری میں کہیں بھی ہو رہی کچھ بھی تو ٹیوٹ ٹیوٹ سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اس دیش کہاں پہ کیا ہو رہا ہے اس سے ہمیں ہمارے نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے ٹیوٹر سے پھر ہمارے انسٹاگرام انسٹاگرام سے بھی ہم یعنی کہ پیسہ کما سکتے ہیں کچھ یعنی کہ اپنا پوسٹ کر کے اپنا کونٹینٹ ڈال کر کے یو ٹیوب ہے یو ٹیوب سے ہم اپنی کلاس بھی اٹینڈ کر سکتے ہیں کہیں سے پھر اس کے بعد ٹیلی گرام ہے ٹیلی گرام سے آج کے ٹائم پہ بہت ہی اچھا یوز ہے ٹیلی گرام کا جس کو ہم یوز کر کے ہم اپنے پڑھائی کے لیے بھی اچھا کر سکتے ہیں ٹیلی گرام سے ہم جیسے کہ ہم کوئی کلاس کرتے ہیں وہاں پہ سر ہمارے پی ڈی ایف بھیجتے ہیں یا پھر کچھ بھی ہوتا ہے تو آج کے ٹائم پہ ٹیلی گرام بھی اچھی چیز ہے اور اس سے ہم اچھا یعنی کہ یعنی کہ اس سے ہم مدد کر کے اپنا اسٹڈی یا اپنی پڑھائی کو اچھے کر پاتے ہیں اور پھر ہم فیس بک چلاتے ہیں فیس بک سے ہمیں وہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے یعنی کہ آس پاس میں کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے اس کا بھی جانکاڑی ہمیں معلوم رہتی ہے